आङो न'आव मुलि बायदि बिफां गायो बे बिफांफोरा जाहैबाय थुलुंसि निम बा महानिमबो होनो आरो आमलाइ आरो नयनतरा रोखोमसे फुल दावदै गोजा गोजा गुफुर गुफुर फिसा लाइफां नालाय बेबो बेफोरखौ गायो बेबो एसामिसफोरा नयनतरा बुङो नयनतरा आरो बेफोर थुलुंसि दंफांफोरा गोबां गोनांथार मुवा बेफोरनि मुवाखौ आं सानो दखाननिफ्राय बायनानै मोननाय मुलिफोरनिख्रुइ बांसिन गोनांसिन मुवा होननानै आं सानो बेखायनोथ' आङो न'आवहाय बेफोरबायदि मुलि बायदि थुलुंसि नयनतरा आमलाइ बिफां आरो महानिम बेफोरखौ गायो बेफोरखौ गायनानै आङो जोबोद मोजां मोनो बेफोरनिफ्रायनो रोखायै जों नायनानै मोन्थियो नुनान मोन्थियो माबा मोनसे बै बे महानिमफोराथ' जोंनि देहायाव माबा मोनसे गाराय खुरु मानलुनाय जायोब्ला बे महानिमजोंनो जोङो बे दै गुदुङाव बे बिलाइखौ रुफानानै बे महानिम बिलाइजोंनो बे मानलुनाय गारायफोरखौ खारहोनो हायो आरो जोंनि एसे एनै लोमजानाय साजानायफोराबो खारो बिनि थाखायनो जोङो महानिमखौ लाइफां बे होननानै मुलि बायदि साननानै आङो बे दंफांफोरखौ गायो आरो थुलुंसियाबो गोबां रोखोमाव मोजां जायो जे गोबां मोजां मोजां खामानि होयो बे थुलुंसियाबो जोंनि थाखाय जोङो मुलि बायदि बाहायो जोङो जेरै गाहाय हिसाबै जोङो जोंनि नेम बायदियै जोङो हिन्दुफ्रा बे बाथौ गुदिफ्राव थुलुंसिखौ लानानै गोथार दै सान्थि सारनाय खालामो बेफ्राव बाहायो आरो जोङो हाथायनि बया जादोंब्लाबो बे थुलुंसिजोंनो जोङो फाहामो आरो थुलुंसिया गारामा थरायदोंब्लाबो जोङो बेखौनो बेरे रोसिजों लोंनानै बे थुलुंसि बिलाइखौ सिफ्लेनानै लोङोब्ला जोङो बे थुलुंसिनिफ्रायबो रैखा मोनो आरो गोबां सिंफ्राव लोमाजानाय साजानाय दङब्लाबो बिनि रोदा रुदु थुलुंसिखौ देफ्लेनानै बाहायोब्ला मोजां जायो बिनिखायनो थुलुंसियाबो रोखोमसे गोबां दखानफ्राव बायनानै मोननाय मुलिनिफ्राय साबसिन गोख्रोंसिन खामानि होयो आरो बिलाइआबो बिलाइखोबो जोङो बेफोरबायदिनो

बिलाइआबो ओरैबायदि बुंनाय मथेथ' गोबां गाहाय मुलि होननानै जोङो गोदोनि बोराय बुरिफ्राबो गोबां रोखोम रोखोमै थुलुंसि बिलाइखौ जोङो गोबां मैल्य' बेसेन गोनां गोनां हाबफारियाव मावनानै लानो हायो बिजोंनो गोबां प्रमानबो मोनो बिनि थाखाय थुलुंसिया गोबां खामानि होयो बिनि थाखाय जों थुलुंसिखौ मोजां मोनो आरो लाइफाङाबो आमलाइ फिथाइ आमलाइ आरो नयनतरा बिसोरबो गोबां मोजां खामानियाव होयो बिनि थाखायनोथ' बे फुल दावदै फिसा जाथ बेखौ नयनतराबो होनो बेखौ जों गायनानै मोजां मोनो बेफोरखौ गोबां मानसियानो न' सुंसेयाव गायनानै लायो बेखौबो जोङो नयनतारानि बिलाइ बिजौखौ देफ्लेनानै होयोब्ला बिबारखोबो देफ्लेनानै होयोब्ला जोंनि मेगन एसे मोसा जानाय मेगन मैखि खिनाय मेगनाव मोदै गनाय बे बायदि फिसा फिसा बेराम जानाय हाबायावबो बे नयनतरानि बिबार बिलाइखौ जोंनि मेगनाव होयोब्ला मेगनाबो साफा नुयो स्रां जायो बेनिखायनो जोङो आङो बे नयनतरा बिबारखौ गायो बेजोंनो दखाननिफ्राय बायनो नांलाया बे नयनतरा बिबारनि बिजौ बिलाइखौ देफ्लेनानै होयोब्ला मेगना साफा जायो ओंखायनो बे बिबारखौ आङो गायो बिनिखौ बे बिबार नयनतरा बिबारखौ आङो गोनांथार होननानै सानो नयनतराया जाहैबाय गुबुन हारिनि एसामिसफोरनि राव जोङो फुल दावदै फिसा जाथ बुङो बे नयनतराखौनो जोंनि फारसे गुबुननि फारसेफ्रा मा बुङो जों हले नयनतराखौ जोंनि रावजों जोङो जोंनि फारसे नयनतराखोनो जोङो फुल दावदै फिसाबो होनो बि गोबां मुल्य' गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै गोनोखोफ्रा देनानै मोन्दों बेखौ आरो बेनि बिलाइजोंनो खानाइ गोसोम जानायबो जायो होननानैबो बुंदों गोबां साननो हानाय मावगिरिफोरा बेखौबो दानिया मबाइलफ्राव नुसै बिनि थाखायनोथ' बे फुल दावदै फिसा जाथआ गोबां गोनांथार मुवा आरो बिनि थाखाय बे मुवा नयनतरा एबा फुल दावदैखौबो गोनांथार होननानै आं सानो बिनखायनोथ' आङो बिफोरखौबो गायो आरो नैबे आमलाइआबो गोबां मोजां बेसाद बेखौबो न'आव गायनानै लायोब्ला गोबां गामिनि मानसिफ्रानो जोंनि आमलाइ लाइफां दंफांखौबो खालामनानै लायोब्ला बिनिफ्रायबो गोबां मोजां मोजां खामानि मावनानै लानो हायो जाहाथे बेफोर जाहैबाय आमलाइ थुलुंसि निमु बिफोर जाहैबाय जोंनिनो गोबां देहानिनो मोजां खामानि मावग्रा बेनि थाखायनो आङो बेफोर बिफांखौ गायनानै लायो आरो बे बिफांफोरखौ आङो मोजां मोनो बेखायनोथ' आं गायो आं बेखिनिखोनो बुंबाय